आं उन्दैनिफ्रायनो संनाय खावनायखौ मोजां मोनो आरो आं सोलोंजेननायनिफ्रायनो संजेननायनिफ्रायनो आङो नार्जि ओंख्रि संबोदों नार्जिखौ जोङो सिगां खार्दै होनानै रुग्रोबाय आरो बेनि उनाव खारदै नांबा दोखो दोखो एरग्लिनानै जोङो अमा बेदरजों सम्भार होनानै जोङो मोजाङै गोदौ होनानै जोङो खाङो आरो आङो उन्दैनिफ्रायनो बेबायदि संबोयै संबोयै दिनैसिम सिख्ला बैसोसिमावबो आं संदों खावदों आरो नै दिनैसिम हाबा जानायनिफ्राय आं दासिमावबो संनाय खावनायखौ ओंख्रि ओंखामखौ मोजां मोनो आरो दासिमबो आङो संगासिनो दङ बे संनाय खावनाय आयडियाखौनो लागासिनो दङ